हांवें एमेजोनांतल्यान ऑर्डर केल्लो फोन हो म्हाका खूब बरो दिसलो हाचो म्हाका कॅमेराचो परफॉर्मंसूय बरो दिसता तशीच तेजी डिसप्ले बरी आसा तशेंच तो म्हाका वापरपाक कांयच आडखळ किंवा कसलीच अडचण येना हाका लागून म्हाका दिसता ही जी वस्त हांवें घेतल्या हो ही सारकी आसा आनी तसोच तेजो प्रायस चड ना तेका लागून हें ही वस्त बरी आहा अशी म्हाका दिसता